का बा का बा कहतै तब ने डाक्टर साहेब प्रणाम करैत छी बहुत दिनसँ ई पएर आओर दर्द करैत अछि छै साल भरिसँ छओ महीनासँ अछि दर्द करैत हँ अइ सर्दी बोखर हमेशा भऽ जाइत अछि गोटी दबाइ खाइत छियै आनि कऽ नहि ठीक होइत छै देखेने नहि छलियै ओनाहिते गोटी दबाइ आनि कऽ दोकानसँ खा लैत छियै कानी कम भऽ जाइत छै ठीक भऽ जाइत छै फेर ओनाहिए भऽ जाइत छै ठेहुनमे हँ हँ ठीक छै सर्दी बोखर ओनाहिए हमेशा लगले रहैत अछि साल भरि छओ महिना लऽ कऽ एतबे होइत अछि हँ ह्म्म हँ आओर नहि किछु होइए इएह ठेहुन दर्द करैत अछि बोखार ज्वर ई सर्दी छेँक ईसभ तऽ भैए जाइत अछि

नहि दबाइसभ नहि सूट करैत छै दोकानक दबाइ खाइत छियै ने काम करिते रहैत छियै ई सुटे नहि करैत छै दबाइ एकबेर देखेने छलियै हैया सरिसबमे कृपानन्द डाक्टरसँ एकबेर देखेने छलियै नहि ठीक होइत छै

जहिया बजेबै तहिया अबै छी बूढ़ा तऽ बेमारे रहै छै हरदम तऽ ओ बेमारे रहै छै हाँ ओकरा तऽ वैह सर्दी ठोढ़ पर दम फुलऽ लगै छै ओहए बेमारी तऽ छैहे ओकरो हँ